शीशा जेह्ड़े इसदे बारे च अज्ज दे दिन तगर लाभ नेईं होया ऐ ते इ'यां रिश्तेदार जेह्डे़ तां उ'न्ने बी की इसदा लाभ अजें तकर इ'यां होया होग पर मिगी इ'न्ना कोई पता निं ऐ पर इ'यां मिकी ते लगदा नेईं होऐ दा ऐ ते इ'यां में इ'यां फॉर्म भराया हा इक ते उसदे बिच ओह अजें तक मिगी उसदा बी लाभ नेईं होऐ दा ऐ ते इ'यां शीशा जेह्ड़ा इसदा लाभ मिकी अजें तकर होऐ दा नेईं ऐ